ہم میرے پسندیدہ استاد میرے مسجد کے میرے حافظ جی اور میرے امام صاحب ہیں جنہوں نے میرے کو کلام پاک پڑھایا اس کی تعلیم دی اور مجھے اچھے سے اچھی اور مجھے ہر بات بتائی کہ کیا ہے کیا ہے یہ ہمارے یہ ہمارے اسلام کے ہمارے اسلام سے صحیح ہے یا پھر یہ ہمارے اسلام سے غلط ہے

کرا ان کی وجہ سے آج میں قرآن پاک اچھے سے پڑھ سکتا ہوں پڑھ پاتا ہوں ان کی انہی کی وجہ سے مجھے نماز پڑھنا آیا ہے میں پہلے نماز پڑھنا مجھے نہیں آتا تھا مجھے نہیں پتہ تھا کہ کون سی صورۃ کہ کون سی صورۃ پڑھنی ہے یا پھر رکوع میں جانا ہے تو کیا پڑھنا ہے میرے کو میرے امام صاحب کی وجہ سے میرے میرے استاد میرے حافظ صاحب میرے امام صاحب ان کی وجہ سے ہی میں مجھے پتہ چلا کہ نماز کیسے نماز کیسے پڑھنی ہے قرآن کیسے پڑھنا ہے

پیار سے سمجھا کے پیار سے سمجھا کے پڑھایا ہے کہ بیٹا یہ ایسے نہیں ایسے ہے یہ نہیں یہ ہے تو ہم میرے کو میرے کو میرے امام صاحب میرے مولانا صاحب میرے امام صاحب میرے حافظ جی جو ہیں میرے ہیں انہی کی انہی کی وجہ سے انہی کی وجہ سے آج میں قرآن پاک قرآن پاک پڑھنا سیکھا ہوں اور میرے ان میرے ان پہ میرے پہ ان کا بہت بڑا احسان ہے کہ انہوں نے مجھے قرآن پاک کلام پاک انہوں نے مجھے پڑھا پڑھایا انہوں نے مجھے نماز پڑھنی سکھائی